ہيلو ہاں جى ميم ہاں جى آپ کا ہى پارسل تھا وہ آج ذرا ٹريفک ميں پھنس گيا تھا تو وہ ليٹ ہو گيا تھوڑا اور ذرا اور بھى سامان تھا آج آپ كے ايريے ميں آج آ نہيں پايا تو کوشش کروں گا کہ کل آپ کے ايريے ميں آ جائے گا اور كل شام تک آ ميم معافى چاہتا ہوں ميں كيونكہ آج ذرا تھوڑا بزى ہو گيا تو اور پارسل زيادہ تھے تو اس ليے آپ کے ايريے ميں آ نہيں پايا كل آؤں گا ان شاء اللہ آپ كے ايريے ميں تو تب آپ كو دے دوں گا آپ بزی نہ ہوئيے آپ پيشنس رکھیے آپ ايک بار چاہیے تو کمپلينٹ بھى ڈال سكتى ہيں ہمارے ايپ پر ہمارى آئى ڈى ہے مینترا ايٹ دی ريٹ جى ميل ڈاٹ كام سيون فائيو تھرى اس كو آپ صبح نو بجے سے لے كے رات كے بارہ بجے تک آپ کبھى بھى اس پہ كال كر سکتى ہيں اور اس پہ ميل ڈال سكتى ہيں ہمارى ٹيم آپ كو پورى مدد كرے گى اور باقى رہى بات آپ كى پارسل كى تو پارسل آپ كا پورا پيک ہو گيا ہے شپ بھى ہو گيا ہے اور سمجھ ليجیے کہ بس نکلنے ہى والا ہے بس يہ ہے کہ وہ جب بھى نكلے گا فوراً آپ کے جیس جيسے ہى ميں کل لے کے نکلوں گا فوراً آپ کے ليے لے كے آؤں گا تو آپ تھوڑا سا کل تک دھیريہ رکھیے پيشنز ركھیے اور كل تک آپ کا سارا سامان آپ کے چار آئٹم ہيں چاروں آئٹم آپ کے کل آ جائيں گے جس ميں سے ہر ايک آئٹم ميم ميں معافى چاہتا ہوں اب کل ان شاء اللہ آپ كا ہو جائے گا پکا آپ کے چار آئٹم ہيں چاروں آئٹم كل آپ کے پہنچا ديے جائيں گے آج بھر كى بات تھى بس جو ابھى ہو نہيں پايا ليكن ہاں کل ميں آپ سے پكا پرومس كر رہا ہوں وعدہ كرتا ہوں ميں اور ہمارى ٹيم سب لوگ آپ كے سہيوگ كے ليے آگے آئيں گے اور كچھ ميم آپ كو سہايتا چاہیے ہاں جى آپ ہاں ہاں جى آپ كا پارسل کل آ جائے گا چلیے ٹھيک ہے پھر كال کرنے کے ليے دھنيہ واد